बेडसिट गांसे बायदोंमोन आङो बेंटल बाजारावहाय जि मोजां हाजार सेनि माने बे गरम दिनाव बनानै उनदुनोबो जि मोजां आरोना गुसुनो आं जोबोद मोजां मोनदों बे बेडसिटखौहाय